हँ भैया प्रणाम अब आओर इलेक्शन आबि गेल छै तऽ ओहिमे की केना छै भोट तऽ अइ बाजी हमरो बनि गेल छै ऐठाम हम तऽ कहैत छी बीजेपीके दियौ ऊपर लेबल पर आ निचाँमे तऽ सुमनजी मुखिआ ठीके छथि जे भरि जी बीजेपीके राखू ने बी जे पी हँ हँ विधायक जी ठीके छथि लेकिन इएह छनि काम कनि जे छै से नहि करैत छथि किछु कऽ कऽ बढ़ि जाइत छथि नहि दोसर काज करैत छथि लेकिन एखन जे छै से नीकमे देखियौ ऊपर स्तर पर तऽ हमरा बुझाइया मोदीये सरकार कमल ठीक अइ हँ काम काज नीक कऽ रहल अछि नहि कहऽके चाही मोदी सरकार योगी सरकार देखिऔ कतेक नीक छै ओनहिते अपनो जिलामे बी जे पी लाउ ओकरो बी जे पी लाउ जेकि कमसँ कम कोनो काम काज तऽ होयतै बेरोजगार बहुत जादा छै अगुवानी सम्हरतै तहने बात बनतै जेकि की केना हँ हँ से तऽ स्थान तऽ घिचबे करतै स्थान घिचबे करतै हाँ तऽ ओहि लऽ कऽ देखियौ भाइजी विशेष ध्यान दियौ बीजेपीके निकालू कमसँ कम पार्टी तऽ कतेक नहि बुझलियै लेकिन पार्टीके लऽ कऽ की करबै जे काम करैत छै ओकरा जे छै से अहाँ सब चिन्हियौ अइ लऽ जे गौर करियौ कनि हँ हँ हँ हँ

हँ ओहए ठीके रहतै नहि एहि बेर दिऔ ध्यान बीजेपीके लाउ कमसे कम आओर नीचाँ तऽ ठीके छथि मुखिआ जी अपन सबके काम काज भए रहल छै आ जे नहि भऽ रहल छै कहलो जेतै जे भाइ काम करियौ केना नहि कहबनि सामाजिक स्तर पर छथि तऽ कहबे करबनि करहेके छनि हँ हँ नहि नहि से काम करैत छथि ओहिमे नहि छनि दिक्कत आ ई सब तऽ अहाँ सबकेँ ई सब तऽ अहाँ के केनहो छै चलू घर कहिआ अयबै ठीक छै आउ फेर विचार करल जयतै गावेँमे ठीक अहि ठीक छै आउ फेर आउ इहे पर आउ तऽ देखल जयतै